हमरा खेल सभसँ बढ़िआँ जे यऽ क्रिकेट लगैए जैमे छक्का चौक्का सभगोटा मारै जाइ छियै मतलब क्रिकेट सभसँ बेस्ट हम बुझै छियै कि बुझलियै जैमे चौक्का मारलक तऽ छौड़ा सभ कैचो पकड़ि लेलक केओ आउट केलक तऽ मतलब सभके एम रहै छै तहनने कोनो चीजके आउट कए दै छै तऽ ओइमे हमहुँ छियै सभसँ बेस्ट हम बुझै छियै अहाँ सभके आशीर्वाद रहतै प्यार रहतै तऽ एनाहिये क्रिकेट खलेबै आओर परफॉर्मेंस करबै क्रिकेट आओर हमरा सभके कलाकारमे जे छै से बहुत बेस्ट हम बुझै छियै आओर जते भी मिथिलाञ्चलके यऽ से बहुत बेस्ट अखन चलि रहल यऽ आओर चलैत रहता धन्यवाद